म्हजे यादींतल्यो पांच तारखो म्हणल्यार पयली तारीख म्हणल्यार अठरा जून ह्या दिसा हो म्हत्वाचो दीस आशिल्लो गोंयच्या

गोंय मुक्ती संदर्भांत एक खणखर आवाजांत एक भाशण केल्लें जंय तांणी गोंयच्या लोकांक एक उलो मारलो की तुमी साडे चारशीं वर्सांची आतां मेरेनची जी बंदखण तुमी सोंसल्या जें सा शासन तुमी सोंसल्या ताचेर एक एक आ आ आडांबो हाडपाचो वेळ आयला आनी ह्या किटींतल्यान तिव्रतायेन ए एक विरोध तयार जालो उठूंब गोंयकार पेटून उटलो ताका आमी क्रांती दीस म्हणून वळखतात आनी अखेरेक गोंय स्वतंत्र जालें दुसरी तारीक म्हणल्यार एकोणीस डिसँबर एकोणशें एकसश्ट त्या दिसा गोंय पोर्तुगेज शासनाच्या बंदखणींतल्यान ताब्यांतल्यान कायमचें मुक्त जालें आनी भारताचें एक एक अभिबाज्य भाग म्हणून भारताचो एक अभिबाज्य भाग म्हणून एक आंग म्हणून भारतांत येवन मेळ्ळें त्या दिसाक खऱ्या अर्थान गोंयकार मुक्त जाल्लो एकोणीस डिसँबर एकोणिशे एकसश्ट तिसरी तारीख जी म्हाका याद जाता ती सोळा जानेर वा सोळा जानेवारी ह्या दिसा गोंयांत एक म्हत्वाची घडणूक घडली गोंय मुक्त जातकच गोंयांत दोन तरेचे विचार घोळटाले एक विचार म्हणटालो आमी गोंय म्हाराष्ट्रांत विलीन करया दुसरो विचार म्हणटालो गोंय एक वेगळें संगराज्य म्हणून दवरचें ह्या दोनूय विचारांक लागून गोंय गोंयांत आंदोलनां जावपाक लागलीं आनी एक रॅफरँडम जाका म्हणटात ओपिनियन पोल घेवपाचो थारलो जंय गोंयच्या भौसाक गोंयच्या लोकांक इकराय तालुक्यांनी तेन्ना इकरा आशिल्ले इकराय तालुक्यांनी सगळ्यां लोकांक हक्क दिलो मतदान करपाचो तुमकां विलीन जावपाक जाय महाराष्ट्रांत काय गोंय एक वेगळें संगराज्य म्हणून रावपाक जाय आनी हाका जनमत कौलूय म्हणटात ह्या दिसा गों गोंयच्या सगळ्या भौसान एक मेजोरिटी मतां दिवन गोंयाक एक संगराज्य म्हणून दवरपाचें धाडस केलें त्या दिसाक म्हणटात आमी ओपिनियन पोल चवथी जी तारीख म्हाका याद जाता ती म्हणल्यार पंदरा ऑगश्ट एकोणशें सत्तेचाळीस ह्या दिसा

ब्रिटिशा ब्रिटीश राडवडीती राजवटींतल्यान मुक्त जालो ब्रिटीश शासनातल्यान मुक्त जालो आनी भारत एक भारत एक नवो देश म्हणून संवसारांत आयलो ह्या दिसा गोंयच्या विंगड विंगड राज्यांनी जितले ब्रिटीश आशिल्ले तांणी गोंय सोडपाचो एक निर्णय घेतलो पांचवी डेट वा तारीख जी म्हाका याद आसा ती सव्व सव्वीस जानेवारी त्या दिसाक खऱ्या अर्थान भारत एक प्राजसत्ताक दीस वा देश जालो रिपब्लीक ऑफ रिपब्लीक जालो म्हणल्यार संविधान लागू जालें आनी संविधानाच्या फाटबळाचेर ताच्या बुनयादीचेर देश चलपाक लागलो